हेलो जी सर मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ सर नमस्ते जी मैं वैसाली नगर से बोल रहा हूँ सर आप वो मकान ओनर बोल रहे हो जो मकान बनाते हैं ठेकेदार जी सर तो मुझे क्या है मेरे घर पे जो पहले से मेरा मकान बना हुआ है सर उसपे पहले फ्लोर पे मतलब उसके छत पे एक बैडरूम बनवाना है उसमें साथ में किचिन भी अटैच करवानी है जी एक मोले का है वो

नहीं साथ में ही है सर उसमें अटैच में चाहिये साथ में और जो जो बैडरूम जो बैडरूम है उसकी लम्बाई होगी बीस फ़ीट जो चौड़ाई होगी वो होगी पन्द्रह फीट सर आप चाहो तो कभी भी मेरी तरफ़ से पाँच या सात दिन के अंदर काम चालू कर दीजिये वैसे मुझे एक महीने के अन्दर अन्दर बनवाना है इसको नहीं नहीं छत ही डलवाना चाहेंगे सर छत डलवानी है नहीं सर वो क्या है थोड़ा मुझे जल्दी चाहिए था तो आप एक काम कीजिए एक महीने के जगह डेढ़ महीने ले लीजिए सर उसका कुछ आप एक्सट्रा जो ज्यादा पैमेंट है वो ले लीजिए एक्सट्रा पैसे ले लीजिए कुछ लेकिन मुझे जल्दी चाहिये तो आप हो सके जितनी जल्दी जो है ये जल्दी कोशिश करना आप जल्दी बनवाना है मुझे हाँ हाँ हाँ सर आप ज़्यादा लोग लगवा के ही काम कर लीजिए तो मुझे बनवाना है सर तो आप मुझे जो है थोड़ा सा आईडिया बता दीजिए कि कितना तो सीमेंट चहिएगा कितने ईंटें मंगवाऊं मैं और कितनी बजरी मंगवाऊ तो वो आप छोटा सा आईडिया बता दें मुझे अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो हाँ तो मैं दो हजार ईंटें मंगवा लूँगा और जो सीमेंट है वो अच्छा ठीक है सर और बजरी है वो तीन या चार ट्रक मंगवा लूँ हाँ हाँ उसको जो है मंगवा लेता हूँ अभी शाम को तो आप सर अगर हो जाए आप को अगर आज टाइम मिल जाए तो आज जो है आप आ जाना मेरे एड्रेस पे और जो या फ़िर किसी आप वरकर को भेज देना या फ़िर आप आ जाना और थोड़ा सा उसको देख जाना नक्शा बना जाना और जो है पैमेंट भी आप बता दीजिए कितना लोगे हाँ हाँ मैं घर पे ही हूँ आप चाहो तो घर पे आ जाओ वहीं पे आप जो है अपन और ज़्यादा बातें कर लेंगे हाँ ठीक है सर बिल्कुल आप आ जाइये आज मैं जो है आप को मैं एड्रेस है वो सेंड कर दूँगा अभी आप के नम्बर पे हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है जी धन्यवाद